आं अमा बेदरजों टमेट जों संनो जोबोद मोजां मोनो आरो आं जोबोद गोथावैनो संनो रोंगौ आं बे संनायखौ आंनि बिमानिफ्राय नायनानै सोलोंदों बे ओंख्रिखौ बोरै सङो होनोब्ला अमा बेदरजों टमेट जों अमा बेदरजों टमेट जोंखौ हानानै सुनानै लाग्रोनांगौ सिगाङावनो बिनि उनाव हानानै लाखांनायनि उनाव मोजाङै मैगंखौ सुखांनानै फार्स्ट आवहाय थाव सेरनानै सामब्राम बानलु मस्ला मस्लि देनानै लाग्रोजोबदो आरो बेनि उनावहाय बेदरखौहाय थाव होनानै एसे थावजों एवग्रोदो थावजों एवग्रोनानै मस्ला मस्लिखौ होदो बिनि उनाव दसे खोबहाबनानै एवनानै दालि एवनानै खोबहाबनानै एवनानै टमेट खौ होदो टमेट खौ होखांनायनि उनाव आरोबाव एसे गोबावै मोजाङै खोबहाबनानै एवदो एवखांनायनि उनाव दै एसे होदो दै एसे होनानै थाव संख्रि बानलु हालदै आरिखौहाय एवनाय समावनो होयो सरि एवनाय समाव होखांनानै दै होनानै मोजाङै गोदौ होनानै गोदौ होनांगौ खोबहाबनानै दोननानै बिनि उनावहाय दैखौ जबहोनानै मोननाय बायदि एसे दैया रानोबा मोननाय स्टाइल जायो बे समावहाय मोनोबा ओंख्रिखौ दैखौ आनदास खालामनानै साखिनानै खाङो माने ओंख्रिया मोनो आरो बिनि अनगायैबो आङो गोबां ओंख्रि संनो रोंगौ जेरै दालि जहल दालि जहलखौ माबोरैहाय सङो होनब्ला दालिखौ फार्स्ट आवहाय सुनानै लादो सुनानै लानानै सारायखौ जानदो सारायखौ जाननानै थाव होदो थाव होखांनायनि उनाव दालिखौ थाव सामब्राम थाव थावजों लोगोसे सामब्राम बानलु हानानै एसे होदो आरो बिनि उनाव दालिखौ हो सामब्राम बानलु होनानै दालिखौ होसनदो दालिखौ होसननानै थावजोंहाय एसे सम दसे सम एवनानै दालियावहाय दै होनाय जायो दैखौ आनदाज लानानै नांगौ बायदियै मैगंखौ आनदाज खालामनानै होनाय जायो आरो दै होखांनायनि उनावहाय दै होखांनायनि उनावहाय बेखौहाय खोबहाबनानै दाखिनिजों खोबहाबनानै दोननाय जायो खोबहाबनानै दोननानै जेब्ला बे दालिआ गोदौबाय थानानै रुइयो रुइनानै जेब्ला एसे गुरै गुरै जायो अब्ला बेखौहाय सागंजों सागंजों सानाय जायो गोबावथार खोबहाबनानै दोननानै रुइनानै सागंजों साखांनानै बेखौ साखिनानै खांनाय जायो खांनानै अब्लानो दालि ओंख्रि जायो आरो बेनि अनगायैबो आं रोंबावगौ नारजि अमा नारजि अमाखौ नारजि अमाखौबो संनो रोंगौ नारजि अमाखौ ओरैबायदि सङो फार्स्ट आवहायना बिदिनो मैगं बेदरफोरखौ सुनानै लाजोबबाय सुनानै लाखांनायनि उनाव नारजिखौ खारदैजों कुकार आव रुनाय जायो खारदैजों नारजिखौ खारदै होनानै कुकार आव रुखांनायनि उनावहाय बेखौ दै रुखांनायनि उनावहाय बेखौ सागंजों सानाय जायो बेनि सिगाङावनो जों बेदरखौ एवथ्रमगोरनानै लाग्नोनाय जायो एसे एवनानै लाखांनायनि उनावहाय बेदरखौ खांनानै दोनथ'यो खांनानै दोननानै जेब्ला नारजिखौ रुइहोनानै रुनानै रुइहोनानै सागंजों साखांनायनि उनाव बेदरखौ होसननाय जायो बेदरखौ होसननानै बिदिनो बेदरखौ होसनखांनायनि उनाव एसे गोबाव आरोबाव गोदौ होनानै मोजाङै साखिनानै नायनानै आनदाज खालामनानै खांनाय जायो बिदिनो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो आरोबाव बेनि अनगायैबो आं रोंबावगौ बायदिसिना फाजा आलु फाजा आलु फाजाखौ माबोरैहाय सङो होनब्ला आलु फाजाखौ फार्स्ट आवनो फिसा फिसा महरनि फिसा फिसा रोखोमनि हानानै लानाय जायो आलुखौ हानानै लाखांनायनि उनाव बेखौ सारायाव थाव एसे होनानै थावजों एवनाय एवनाय जायो जेब्ला आलुखौ होखांनायनि उनावहाय हालदै संख्रि बेफोरबायदि होनाय जायो आरो होनायनि उनाव बिखौ खोबहाब खोबहाबै एरफ्राम एरफ्राम खालामनानै एवनाय जायो एवखांनायनि उनाव गोबाव बिदिनो खोबहाब खोबहाब एवखांनायनि उनाव आलुआ गुरै महर जालाङो आरो रुइलाङो बिखौ थावजों मोजाङै एवबानो बियो गोथाव जायो जानो टेस्टि आरोबाव आलु बाथोन आलु बाथोनखौ आलु बाथोनखौहाय आलुखौ दैजों रुनाय जायो आलुखौ दैजों रुनायाव संख्रि एसे होयोबा साबसिन जायो मानो होनोबा संख्रि होयोबा आलुफोरा थाबैनो रुइयै होनब्ला आलुखौ बिगुरैबो रुनाय जायो आरो बिगुर लेबनानैबो रुनाय जायो बिगुरै रुयोब्ला आलुखौ बिगुरखौ रुखांनायनि उनावहाय बिगुरखौ जिरनानै गारो आरो जिरनानै गारनाय गारनानै आलुनि बेदरखौ आखाइजों सिग्लियो एबा खायसे थौसिआव देनाय जायो आलुखौ सिग्लिनाय समावहाय बानलु बानलुखौ सावो एबा खायसे रुफानानै एबा खायसे गोथाङैनो सिग्लिफानानै सामब्राम फिसा फिसा हानानै बेखौ मिक्स खालामनानै दुनदिया संख्रि बानलु गासिबो एबा सामब्राम गुफुर बेफोरबायदिखौ होफानानै सिग्लिनाय जायो अब्ला आलुखौ बिदि सिग्लिबा बेखौ आलु बाथोन बुंनाय जायो आरोबाव बेनि अनगायै ओंखाम ओंखामखौबो संनो रोंगौ आं ओंखामखौ ओंखामबो संनो रोंगौ ओंखामखौ कुकार आवबो संनाय जायो आरो दोआवबो संनाय जायो ओंखामखौ दोआव माब्रै सङो होमबा ओंखामखौ दोआव फार्स्ट आवहाय दो गंसे दो लादो ओरै दो लाखांनायनि उनाव दोआव ओंखामखौ जेसेबां बुरजा संगोन एसेबां खेल खालामनानै आनदास खालामनानै लादो आरो ओंखाम माइरंखौ लाखांनायनि उनावहाय सुनाय समावहाय माइरंखौ जों खनथामै सुनाय जायो खनथामै सुखांनायनि उनाव माइरङाव ओंखाम संनाय समाव माइरङाव बेसाेबां दै होनांगौ बेखौ नों आनदाज खालामनानै अराव एबा गेसाव जेरावबो संनो हायो जेरावखि जाया जाना मानो बेखौ दोआव सङोबा नों दाखिनि बोखार बोखार नायफामबाय थानो गोनां जायो आरो बिनि अनगायै कुकार आव संनाया जाहैबाय कुकार आव बेबायदिनो सुनाय माइरं लानाय दै होनाय बेफोरो एखेयानो होनजायो बुंनो थाङोबा कुकार आवहाय ओंखाम कुकार आव ओंखाम संनाय समाव दैखौ एसे खम होनांगौ जायो मानो होनोबा कुकार आव ओंखामा थाबैनो मोनो बिनि थाखाय कुकार आव दैखौ एसे खमसिन होनांगौ जायो कुकार खौ ओंखाम संनाय समाव ओंखामा ओंखाम संनाय समाव कुकार खौ जों बिदिनो फेमेलि मोनसे जानायनि हिसाबाव बिदिनो साब्रै साबा जानायाव जों ओंखामखौ फेमेलि मोनब्रै मोनबानि संनाय समावहाय ओंखामखौ एसे बुरजा संनो गोनां जायो अब्ला नों कुकार आव ओंखामखौ खन नैनि बारा एबा खन्नै एबा खनथाम गाबहोनो गोनां जायो नाथाय सानैल' जानायनिबा कुकार आव ओंखामखौ खननैल' गाबहोनाय जायो आरो साब्रै जानायाव खनथाम गाबहोनो गोनां जायो मानो होनोब्ला माइरंखौ फेलिमि बुरजा जानायाव बांसिन होनांगौ जायो बिनि थाखायनो बांसिन गाबहोनो गोनां जायो एसेनोसै